ڈینگی بخار اور ملیریا جیسی مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس بہت سارے طریقے موجود ہیں یہ اتنی عام بیماریاں ہیں جو ہر گرمی میں ہمارے ملک کے اندر پھیلتی ہیں اور ان کے روک تھام کے لیے سرکار نے بہت سارے اصول و ضوابط قائم کیے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمیں ایسا کوئی برتن نہیں رکھنا ہے جس کے اندر بہت ہی پرانا پانی موجود ہو اگر اس کے اندر پانی موجود ہے تو اس کے اندر سے پانی ہمیں خالی کر دینا اور اس کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے اور اگر ایسا کوئی برتن موجود ہے جس کے اندر ہم پرندوں کے لیے پانی رکھتے ہوں تو اس کا پرند اس پر اس کے لیے ہم کو پانی ہر روز تبدیل کرنا ہے تاکہ اس کے اندر مچھر پیدا نہ ہو سکیں دوسرا کولر ہے جو اکثر گرمیوں میں سب کی ضروریات میں شامل ہوتا ہے تو اس کولر کا جو پانی ہے وہ ڈیلی تبدیل کریں اور اس کے اندر ہر روز نیا پانی بھریں تاکہ اس کے اندر کوئی مچھر پیدا نہ ہو اور سرکار کی طرف سے دی گئی دوائیوں کو اس کے اندر ڈالیں اور اگر کسی کو ڈینگی یا بخار یا ملیریا ہو جاتا ہے تو فوری طور پر سرکاری اسپتال میں جا کے اس کی جانچ کرائے تاکہ وقت پر اس کا علاج ہو سکے